चित्रकला करपाक ट्रेनींग गरजेचें थंय चित्रांच्यो वेग वेगळ्यो टॅक्नीक शिकतात आनी प्रॅक्टीस करून मेळटा हीं चित्रां आमी बाजारांत विकूंक मेळटा